नमस्ते मैम यह कह रहे हैं कि फर्निचर से बोल रही हैं आप चंदन की बनती हैं नीम की बनती हैं और आम का हो गया तो आम का पेड़ का तो आपको किस किस चीज़ का चाहिए था वह अच्छी क्वॉलिटी होती है वन एक हज़ार तक

आप मेरी रोज़ की कस्टमर है तो आपको डिस्काउंट दे दे देंगे बीस परसेंट तो डिस्काउंट दे देंगे आपको

शीशम का पेड़ का अच्छा होता हैं उसका कहिए तो बनवा दें नहीं आप तो हमेशा की कस्टमर हैं आपको शिकायत विकायत किसी चीज़ का नहीं मिलेगा बेफ़िक्र रहिए नहीं नहीं मिलेगी नहीं आज तक मिला है क्या आपको शिकायत वह आकर डिस्कस करेंगे और क्या क्या चाहिए आपको फर्निचर में

तो तो बेड डबल चाहिए या सिंगल चाहिए तो किस डिजाइन मतलब कैसा डिजाइन चाहिए आपको और क्या कलर कौन सा कलर करवा देंगे

तो पूरा मैचिंग का चाहिए कलर या फिर सबका कलर अलग अलग करवाऊँ बेड का अलमारी का कलर अलग अलग करवाएँ या मैचिंग का

तो सारा मैचिंग का करवाएँ अच्छा और तो बेड भी चाहिए क्या आप को अरे सो बेड के साथ सोफा भी चाहिए क्या आपको ठीक है आकर डिस्कस करते हैं नमस्ते